بہت ساری ایسے خبریں ہوتی ہیں جن میں درست بھی ہوتا ہے لیکن ابھی کے ٹائم میں جس طرح سے ہر چیز میں فراڈ پن ایک ملاوٹی چیزیں آ گئی ہے اس طرح سے ابھی خبروں میں بھی اس طرح کے معاملات آ گئے ہیں باتیں کچھ اور رہتی ہیں چھپتی کچھ اور ہیں بولی کچھ جاتی ہیں لکھی کچھ اور جاتی ہیں اس طرح کے معاملات ہیں لیکن کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ واقعات سچے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ہر چیزیں جھوٹی نہیں ہوتی اور ہر چیزیں سچی بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی خبروں کو پڑھتے ہی سمجھتے ہی فوراً جو ہے اس پہ رئکشن دینا اس پہ جو ہے باتیں کرنا ان باتوں کو پھیلانا غلط ہے اس کے بجائے یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے مطلب ذریعے جہاں تک ہمارا سورس ہے اس کے ذریعے ہم جانچ کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور یا کہاں تک غلط ہے اس طرح سے ہم صحیح جانکاری لے سکتے ہیں موبائل پہ نیٹ کے ذریعے یہ اخبارات کے ذریعے میگزین کے ذریعے جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں کئی چیزیں غلط ہوتی ہیں کئی چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں صحیح بات بھی ہوتی ہیں اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے استر پہ ان چیزوں کی جانچ پرخ اچھے سے کر لیں کہ کہاں دقتیں آ رہی ہیں اگر کچھ ایسا ہے کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے تو ہمیں اس چیز کو معلوم کر لینا چاہیے